हलो भइया मैंने कल अपने बस स्टैंड जाने के लिए आपसे कैब बुक करवायी हैं आप बता सकते हैं आप कल किस समय पर पहुँचेंगे मुझे सात बजे पहुँचना है